मेरा दूसरा प्रोडक्ट है साबुन जो मैंने अपने पास की दुकान से लिया था उसका पॉजिटिव रिस्पोंस ये है कि वो बहुत अच्छा साबुन है ग्लिसरीन युक्त है स्किन को काफ़ी अच्छा करता है और निगेटिव ये है कि उसको आप धूप में नहीं रख सकते हो धूप में रखने पर वो जल्दी गल जाता है और ख़तम हो जाता है तो आपको उसको छांव में ही रखना पड़ेगा